सुनून ने हँ हँ अरे भाइ हमको गाड़ी बन बनाबऽ के छै से गाड़ी बनि जेतै सेल्फ बनाबऽके छै जी जी

हँ वएह बता रहल छी गाड़ीमे खरापी अछि कि सेल्फ खराप अछि चक्का पञ्चर भऽ गेल छै चक्का बनाबै के छै इएह सब आओर इन्जिनमे कनी आवाज इन्जिन मे आवाज भऽ गेल छ इन्जिन के देखैके छै हँ

ठीक ठीक

हँ तऽ देखके बढ़िऑं सऽ बना बैन जेतै ने अच्छा ठीक ठीक तऽ आओर कुछ आवाज उवाज हेतै गाड़ी मे ओहो बनि जेतै ने आइ ठीक ठीक आओर तऽ ओ सब हमरा देखाबऽ के अछि हम अबै छी थोड़ा देरमे अ जस्ट माने आ आधाघण्टा मे हम अबै छी

ठीक ठीक हम अबै छी तऽ आधाघण्टा मे हमरा ठीक ठीक ठीक छै हम आ रहल छी सब गाड़ी के तनी चेक चाक कऽ लेब कनी बढ़िऑं से बना देबै ठीक ठीक ठीक छै आओर कोनो दिक्कत माने नहि माने पै खर्च केना केतना लगतै अच्छा अच्छा ठीक ठीक ने ने तैयो किछो अन्जाद लगै छै नहि आ आच्छा आच्छा ठीक

ठीक ठीक हँ गाड़ी देखिये लेब तभिये हम आहाँके पेमेन्ट भी करब ऐसे नहि पेमेन्ट करब

हँ हँ ठीक ठीक ठीक ठीक छै ठीक छै ठीक अछि हम जल्दी से आ रहल छी हँ ठीक ठीक ठीक हँ हँ ठीक ठीक ठीक बहुत अच्छा बात छै हम आव आ रहल छी हँ ठीक ठीक छै हम लइका मिस डराइबरो छै डराबरेके लऽ कऽ आएब ठीक ठीक छै हँ हँ हँ हँ ठीक छै ठीक छै तऽ अबै छी हम अबै छी हँ ठीक हँ आओर सब सही छै ने हो जेतै नहि हो जेतै ने सही

ठीक छै तऽ हम अबै छी